हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा हमारी मात्रभाषा है बहुत ही अच्छी भाषा है य यह भाषा यह भाषा हर जगह हर जगह सभी को समझ आ जाती है और सब अच्छे से बोल भी पाते हैं और सबको अच्छे से समझ भी आ जाती है कहीं पर लोग क अति मैथली भाषा इंग्लिश भाषा और उर्दू में क्या कहते हैं अथी फ़ारसी में जैसे अथी उने बहुत बहुत भाषा इसमें से हमें हमें हमें हिन्दी ह हिन्दी भाषा व हिन्दी भाषा ही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यह भाषा सब कुस जल जल्द ही समझ में आ जाता है और अच्छे से लोग बोल भी पाते हैं और और भाषा है यह यह भाषा हमें यह भाषा को हमें अच्छे से ही सीखना चाहिए और सभी को सभी सि सब सीख पाते हैं स सब अच्छे तरीक़े से ही बोल लेते हैं इसे हमें हमें बचाकर ब इस इस भाषा को हमें बचाए रखना रखना चाहिए क्योंकि यह भाषा हमें बहुत ही अच्छी लगती है और हल जगह हर जगह पर बोली जा सकती है हर व्यक्ति जल्द ही समझ जाएंगे हिन्दी भाषा हमारी मातृभाषा है और यह यह कहीं पर कैसा भी और कोई कहीं पर कोई भाषा पंजाबी ओड़िया फ़ारसी उर्दू इंग्लिश ये ये भाषा ये सब भाषा हमें नहीं अच्छी हमें हिन्दी भाषा ही अच्छी लगती है हर इसलिए क्योंकि हिन्दी भाषा हर जगह बोली जाती है और जल्द ही समझ में आ जाती है इसलिए इसे इसे बचा बचाया रखा जा सकता है